हलो जी कौन हाँ जी मैं रानी दुर्गावती से बात कर रहा हूँ जबलपुर से जी बताइए अच्छा सूरज तो कब आना है आपको पहले से मैं ये आपको मतलब जानना चाह रहा था कि आप यहाँ रुकने के लिए आ रहे हैं या फिर एक दिन के लिए आके तुरंत विज़िट करके जाना चाह रहे हैं ठीक है तो लोकेलिटी में जो पब्लिक होती है उनके लिए तो अवेलेबल रहता है टिकट मतलब पर लेकिन जो लोग बाहर से विज़िट करने आते हैं तो उनके लिए और भी सुविधा रखी है हमारे यहाँ तो यही मैं जानना चाह रहा था हाँ दो तीन दिन के लिए आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए पहले से बुकिंग कराना पड़ेगी हाँ बिल्कुल जैसे कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए हमारा फ़िक्स रेट फ़ाइव थाउज़ेंड रहता है चार दिन के लिए तो उसमें हाँ पा फ़ाइव थाउज़ेंड रहता है उसके लिए आपके लिए आई डी कार्ड और फ़ाइव थाउज़ेंड रुपय आपको एडवांस में ढाई हज़ार रुपए जमा करने होंगे और ढाई हज़ार आपको बाद में देना होंगे तो आधार कार्ड लगेगा उसके लिए आपका और कितने लोग विज़िट कर रहे हैं एक पर पर्सन के लिए चार लोगों के लिए फ़ाइव थाउज़ेंड है

हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि लोग मतलब कि सर्च करकर आते हैं अगर खुद से भी विज़िट करना चाहते हैं तो कोई दिक़्क़त नहीं है लेकिन अगर जो नए हैं जैसा कि आप चाह रहे हैं आपको शायद नॉलेज में ना हों तो हमारी तरफ़ से वॉलंटियर भी अवेलेबल रहते हैं जो आपको अच्छे तरीक़े से विज़िट करवा सकते हैं एक एक जानकारी के साथ हाँ उसी में उसी में इन्क्लूड रहेगा सुबह शाम का आपका खाना सुबह का नाश्ता और वॉलंटियर भी जी जी बिल्कुल स्टेशन पे गाड़ी आ जाएगी आपकी ठीक है आप अमाउंट सेंड कर दीजिए साइड पे दिए गए नंबर पे और क्या बोलते हैं आप आई डी भी भेज दीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे जो दिया हुआ है ठीक है ओके थैंक यू